एतयसँ हमसभ तऽ मतलब राजकृत उच्च मध्य विद्यालयमे पढ़ल छी ओहो सभमे बच्चा पढ़ैए आब तऽ खानो पीना भेटैत छै बच्चासभके बच्चासभ ओहिमे खेलकूदके अपन पढ़बो कयल खेबो कयलक सरकार दैत छै खाना खाइत छै ओहीमे अपन पढ़लक आठ घण्टा ओहूमे रहल ओहिके बाद जे छै से राज्य उच्च महाविद्यालयमे हाइ इस्कुलमे हमरासभके बढ़िआँ व्यवस्था भऽ गेल हे पहिलेसँ बहुत सुन्दर मास्टर साहब सभ आबि गेलखिन हेँ ओ पढ़बैत छथिन आ खेलकूदके लेल सेहो व्यवस्था कऽ देलखिन हेँ ओसभ ओहिके बाद जे छै से इस्कुलमे पार्क सेहो बनि गेल हे बहुत सुन्दर पार्क बना कऽ रखने अइ ओहिके बाद बच्चासभ पढ़यमे ध्यान दैए आओर मतलब जे छै से ओकरासभके मतलब बगीचासँ ज्यादे पढ़यमे शौक हइ आओर बैट बॉलके ज्यादे शौक रहैए ओसभ पढ़ियो लिख कऽ ओहिके खेलकूदके आगू बढ़ैए तऽ आओर बढ़िआँ छै ओकरसभके भविष्य छै भविष्य सरकार बनेतै तऽ बनबे करतै जरूर बनतै मास्टर साहब सभ एलखिन हेँ तऽ ओही सभके लेल एलखिन हेँ सुधारहेके लेल